सहरसामे जे बाढ़ि आबै छै तऽ सब चीज डूबि जाइ छै भासि जाइ छै चलि जाइ छै जे खेती पथारी किछु लागलो रहै छै फसल ओ फसल नहि उपजै छै सबटा भासि कऽ चलि जाइ छै कोनो रोजगार नहि छै ओहिके लेल बाल बच्चा सबटा जे पढै छै लिखै छै पढ़ि लिख कऽ बेरोजगार होइ छै नहि किछु उपजै छै नहि किछु होइ छै ओहिके वास्ते बाल बच्चा चलि जाइ छै सरकारी नौकरी नहि किछो भेटै छै एमहर नहि कोनो रोजगार छै गाँव मे नहि किछु उपलब्ध छै नहि सहरसामे उपलब्ध छै ओहिके लेल धियापुता चलि जाइ छै केओ दिल्ली केओ पटना केओ कतौ कोनो पैघ पैघ शहर चलि जाइ छै जे किछो कमाय के आयब जे अपन रोजी रोटी चलय इएह सरकार ध्यान देथिन जे हॅं किछु सहरसो जिला मे कोनो देखभाल कएल जाय जे कोनो चीज खोलल जाय तऽ तहन बच्चा सबके वास्ते जे केओ जाइ छै दोसर राज्य दोसर देश या विदेशे जाई छै तऽ ओहिके वास्ते ओहिसँ नीक हेतै जे अपना देश मे अपना राज्य अपना जिला मे रहय तऽ सबसँ नीक इएह हेतै